हैल्लो कंप्यूटर आह्ले बोला नें कंप्यूटर आह्ले बोला ने भेइया मैं कंप्यूटर ठीक कराना अपना ऐच पी दा ओह्दी ओह्दी स्क्रीन खराब ऐ ते तोह् किन्नें पैहे लैगे अच्छा ते थोआड़ी दकान कित्थै जेही ऐ पूरा अड्रैस पूरा अड्रैस दस्सो हा मि पूरा सनाओ हा अच्छा ते त्रै ज्हार रपेआ कुछ मता निं ऐ खर्चा अच्छा अच्छा ते कोई गरंटी ओह्दी किन्ने साल ठीक ऐ ते कदूं आचै फिर अस अस कुसै हत्थ बी भेजी सकनें निं हांजी हांजी गरंटी किन्ने साल आखेआ तुहे अच्छा अच्छा ते तिन ज्हार भी भेइया तोह् किन्ने तक करगे चलो ठीक ऐ फिर भेइया कल आने भी अस भेइया ऐच पी दा ऐ कंप्यूटर चलो ठीक ऐ फेर भेइया